صبح بخیر معاذ مجھے آپ کے والد کی منتقلی کے بارے میں سن کر افسوس ہوا لیکن مجھے خوشی ہے کہ آپ اپنی تعلیم جاری رکھنے کے لیے پہل کر رہے ہیں یقینی طور پر میں آپ کی منتقلی کے عمل میں مدد کر سکتا ہوں سب سے پہلے آپ کو اپنے تمام متعلقہ تعلیمی دستاویزات جیسے آپ کے سرٹیفکٹ اور ٹرانسکرپٹ کو جمع کرنے کی ضرورت اگر آپ کو بینگلور کے اس کالج سے رابطہ کرنا چاہیے جہاں آپ داخلہ لینے اور سرٹیفکٹ کی منتقلی کے لیے ان کی مخصوص ضروریات کے بارے میں پوچھ گچھ کرنا چاہتے ہیں انھیں آپ کے درخواست فارم پر کرنے اور کچھ دستاویزات فراہم کرنے کی ضرورت ہو سکتی ہے آپ کا استقبال ہے معاذ آپ کے تعلیمی ریکارڈ کے علاوہ آپ کو اپنی آئی ڈی کی ایک کاپی بینگلور میں رہائش کا ثبوت اور کوئی بھی دیگر دستاویزات فراہم کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے جس کی درخواست نیا کالج کر سکتا ہے ان کے داخلے کے دفتر سے رابطہ کرنا اور ان کی ضروریات آخری تاریخ اور منتقلی سے وابستہ کسی بھی ممکنہ فیس کے بارے میں واضح سمجھنا ضروری ہے ہاں معاذ ہمارے کالج کو آپ کی منتقلی کے ارادے کے بارے میں مطالعہ کرنا بہت ضروری ہے آپ ہمارے رجسٹرار کے دفتر سے بات کر کے شروع کر سکتے ہیں وہ آپ کی سرکاری عمل میں رہنمائی کریں گے اس لیے مطلوبہ دستاویزات کے ساتھ منتقلی کے لیے باضابطہ درخواست جمع کروانا شامل ہو سکتا ہے ہموار منتقلی کو یقینی بنانے کے لیے موجودہ اور نئے کالجوں کے ساتھ مواصلاتی لائنوں کو کھلا رکھنا ہمیشہ ایک اچھا عمل ہے آپ کا استقبال ہے معاذ میں آپ کی مدد کے لیے حاضر ہوں کسی نئی جگہ پر جانا مشکل ہو سکتا ہے لیکن اپنی تعلیم حاصل کرنا ایک دلچسپ سفر ہونا چاہیے اگر آپ کے کوئی مزید سوالات یا خدشات ہیں تو رابطہ کرنے میں ہچکچاہٹ نہ کریں بینگلور میں آپ کی منتقلی اور تعلیم کے ساتھ گڈ لک یہی رو ہے معاذ اپنی مستقبل کی کوششوں کا خیال رکھیں اور تمام تر بہترین